ॿिली असांजे घर में हूंदी हुई ॾाढी प्यारी हूंदी हुई ॾाढी सुठी हूंदी हुई सयाणी सेठ हूंदी हुई कॾहिं झूठो सामान न कंदी खीर पियो हुजे खुलो तॾहिं न कंदी भई भाॼी पई तॾहिं बि न कंदी कुदरती छह ॿारहं महिना असां वटि रही हिकिड़े ॾींहुं ग्यारस जो ॾींहुं हुयो राति जो खाई सुम्ही सुम्ही सुबुह डि॒ठो त सुम्ही पई आहे असां सम्झो त निंड अथसि घणो ई धूलीयोसि पर उथी न डि॒ठो त भई पंहिंजी साहु वडि आहे असां गंगा जल विझी करे नदी परवान करे आयासीं